हमारे पास सुन ड्राइंग बनाने का विषय बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि जब हम वीडियो ड्राइंग करते हैं तो उस समय हम लाइव स्केच देखते हैं लाइव स्केच में पंखा चल रहा है या प्राकृतिक दृश्य हो गया उसको बनाके स्केच करते हैं लाइव स्कैच करने ये फायदा होता है कि हमें ज़्यादा ही बड़े आर्टिस्ट बनते हैं दो बड़े आर्टिस्ट का काम होता है वह किसी भी चीज को लाइव तुरंत बनाना लाइव बनाने में बहुत ही टाइम लगता है इसलिए धीरे धीरे सीखने के लिए लाइव ड्राइंग करना चाहिए इसलिए मुझे लाइव ड्राइंग करना ज़्यादा पसंद है साथ में साथ में मुझे प्राकृतिक दृश्य ज़्यादा बनाना पसंद है और मूर्ति कला से भी मैं प्रभावित हूँ क्योंकि मुझे मूर्ति का मूर्ति को हाथ से ना बनाकर उसको पेन के द्वारा या पेंसिल के द्वारा अपने ड्राइंग पे अपने ड्राइंग्स से उसको मूर्ति को बनाना और उसमें वह बहु उसी तरीके से कलर करना